अंजी नमस्ते भ्रा ई आक्खा दे तुस सनाओ आं बस्स उऐ पुच्छनै हगी कीता में फोन की में हा केह् आक्खदे कोई होई सलाह् जां नेईं आं दस्स जनें होई जाना बिच किन्ना किन्ना गै पेई जाना सोआरियां आं आं होर केह् करना दस्स जनें हैन बिच होई जाना कन्नै गै ते हून उसगी उत्था बी लेई जाना ते करी औना बापस चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ताहीं पुच्छना हा में ठीक